नृत्य रूटीन के लिए टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि डांस हमारा एक हॉबी है तो हॉबी के लिए हमें टाइम कहीं ना कहीं से रात को नींद कम लेकर भी हमें निकालना पड़ता है संगीत सुनना भी अच्छा लगता है प्लस जो संगीत के साथ में इस तरीक़े के हमारे जो तालमेल है वो बैठता है तो हमें नृत्य भी साथ में करना पड़ता है कथक जो है मेरा फेवरेट डांस है कथक के अंदर ये होता है स्लो मोशन के अंदर करना पड़ता है हमें ज़्यादा इतना एनर्जी कज्युम नहीं होती है प्लस जो स्लो मोसन के अंदर स्टेप्स होते हैं वो ईज़िली लोग देख सकते हैं किस टाइप के स्टेप्स हैं तो स्टेप्स करने में भी ईज़ी रहता है प्लस उसका जो सोंग होता है वो इतना धमाकेदार नहीं होता है तो हमें ज़्यादा कुछ इतना ऑड नहीं लगता है जितना हमें कथक को कथक जब चलता है तो उसको करने में और सुनने में लोगों को देखने में भी ईवन अच्छा लगता है क्योंकि ये एक मेडिटेशन का काम करता है क्योंकि देखने और सुनने वाले को शांत रहना पड़ता है बाक़ी सब सारे सोंग के अंदर लोगों को शोर शराबा करना होता है तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगता है